हिंदी हमारी मातृभाषा भाषा है हम हिंदी में बात करते हैं बड़ों को सम्मान देते हैं उनको बुलाते हैं आप करके बैठाते हैं उनको उठाते हैं चाय नाश्ता पूछते हैं आप चाय लेओगे पानी लोगे उनको बैठाते हैं शम्मान देते हैं हिन्दी में बोलते हैं एह छोटों को हम प्यार देते हैं उनको आराम से भोज पे बात करते हैं हिन्दी हमारी हम हिन्दी में बात करते हैं बोलते हैं उनसे हिन्दी हमारी मातृभाषा है हम बड़ों को सम्मान देते हैं उनको बुलाते हैं अराम से बैठाते हैं उनको चाय नाश्ता पूछते हैं आप कहे के उनको बोलते हैं आप आइए तो आप किधर जा रहे हैं आप क्या लेंगे आप क्या कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं आप क्या करने जा रहे हैं आप आइए थोड़ा से बैठिए बात करें हम दुःख सुख हम लोग बाँटे आपस में उनका दुख सुने अपना बताएँ आप आप करके हम लोग बात करते हैं छोटो बच्चों को सम्मान देते हैं प्यार से बुलाते हैं बैठाते हैं उनको प्यार देते हैं उनको खिलाते पिलाते हैं आराम फिर उनको बुलाते हैं छोटो बच्चों को फिर सीख देते हैं बड़ों को सम्मान कैसे करना चाहिए छोटों का कैसे करना चाहिए हम उनको बताते हैं अपने बच्चों को संस्कार देते हैं बड़ों को कैसे बोलना चाहिए बड़ों से आप आप करके बोलना चाहिए बड़ों को सम्मान देना चाहिए छोटों को प्यार से बोलाना चाहिए उनको बैठाना चाहिए हं बुला कर आप इधर आइए आप बैठिए उनको पूजा वो तब बताना चाहते हैं छोटों को सीख देते हैं भगवान में मन लगाए पूजा पाठ करें छोटो बच्चों को कैसे सम्मान में रहना चाहिए कैसे बोलना चाहिए हम जो है बच्चों को अपने सिखाते हैं सोना सिखाते हैं टाइम से सो जाओ उठ जाओ बड़ों को सम्मान देते हैं बच्चों के सुलाते हैं रात में सुबह जल्दी उठाते हैं ब्रश मंजन कराते हैं उनके साथ थोड़ा टाइम पास करते हैं बच्चों के साथ उनको चाय नाश्ता करा प्यार करते हैं उनको तैयार करते हैं इस्कूल भेजते हैं इस्कूल से आते हैं उनको फिर खाना पानी नहलाते धुलाते हैं चाय पानी देते हैं फिर उसको उसको थोड़ा प्यार दुलार करते हैं सुलाते हैं बड़ा यही मेरी मातृभाषा है बड़ों को अपने बुलाते हैं बैठाते हैं